आं कोण उलयता आं आं उलय आं कितें जाला हां हां हां हां हां हां हां हां हां हां हां उपाय म्हणजे तुमी टेस्ट केला खंयतरी पयली आं बरोबर कितें जाणा तुमी तुमका जर तर एलर्जी जाता पय ती तुमका खंय तरी लिवराचो बी प्रोब्लम आसा कांय हां तें कशें आसता तें कशें आसता जाणां तुमी जेन्ना तुमका तें एलर्जी आसता पय तीं एलर्जी म्हणजे दाखयता आंगार भायर कितें तरी तुमच्या भितूर तें हे आसा म्हणून लिवरीक प्रोब्लम आसा किंवां किंवां तुमी अन्नांत कितें तरी खाता जेवता पय तितूंत कितें तरी बदल करपाचो चडशें मसाल्याचे किंवां अशें तुमी तें अवोयड करपाचे अशें दिसता हय आनी टेस्ट केले जाल्यार तुमी टेस्टीच्या एकोर्डींग तुमका तें सांगो येता न्ही आमच्यान मागीर हय बरोबर बरोबर बरोबर पूण पूण म्हाज्या म्हाज्या मते तुमका कितें तरी लिवरीक हें आसा प्रोब्लम लिवरीचो प्रोब्लेम प्रोब्लेम आसूंक शकता इन्फलमेशन ऑफ लिवर तेका लागोनूय तशें जावंक शकता तें पण पण तेका एक तेका एक सोल्युशन तुमकां आसा तुमी बेस्ट म्हणजे हॉमियोपेथी डॉक्टरा कडेन चलात होम्यिोपेथी होम्यिोपेथी कित्याक ना ना ना हॉम्यिोपेथी स्किन प्रोब्लेम हंडरेड परसंट सोल्युशन हेचेर हॉम्यिोपेथीन हय हय होम्यिोपेथीन आनी हय तें कशें आसता जाणां तुमी ते लिक्वीड आसता गुळ्यो न्ही त्यो गुळ्यो तें एक मिडियम सोर्स तो तुमच्या पोटान घालपाचो बरें तर मेळचें आं बरें बरें आं ओके ओके बाय